جی سر وہ مجھے السریٹیو کولائٹس ہے اور ہاں میرا کلونو اسکوپی ہوئی ہے تو اس کے بعد مجھے پتا چلا اس میں ال السریٹیو کولائٹس ہے مجھے تو مجھے بڑی دقتیں ہیں تو اس میں کیا کھانا چاہیے مجھے جی میں نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے امت مشرا مراد آباد ہاں انہوں نے انہوں نے کلوزن اسکوپی کرائی تھی اور انہوں نے پھر بتایا کہ آپ کو السریٹیو کولائٹس ہے میری پرابلم کافی پرانی ہو چکی ہے کیونکہ پہلے مجھے پائلس کی بیماری تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ پائلس کی وجہ سے میرا پیٹ خراب رہنے لگا بعد میں مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ نہیں آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے انہوں نے پھر کلونو اسکوپی کی اس میں پتہ چلا کہ مجھے السریٹیو کولائٹس ہے

جی جی ہاں ہاں ہاں بہت خراب ہو جاتا ہے ہاں میوکس آنے لگتا ہے

بس مجھے ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کہ یار پتہ نہیں بیماری ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائی کھاتے رہنا پڑے گی لائف ٹائم دوائی کھانا ہے آپ کو تو یہ ذرا مشکل جی ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے تھینک یو